नमस्ते सर डाक्टर साहब मुझे तकलीफ है मेरे पेट में दर्द हो रहा है मुझे बुखार हो रहा है हम कैसे आएं डाक्टर साहब हमको तो बहुत दर्द हो रहा है हम नहीं आ पा रहे हैं हाँ ये रात से सर आप एंबुलेंस भेजिए ना मैं आऊँ आपके हास्पिटल एंबुलेंस आएगा कि नहीं हाँ सर हाँ सर हल्का फुल्का दिक्कत तो पहले होती थी

नहीं सर कभी नहीं ऐसे ही दवाई ओवाई लेके खा लेते हैं ठीक हो जाते थे यस सर ठीक है सर ठीक है अच्छा तो अभी कितना लग जाएगा सर कितने समय में पहुँचेगा सर अच्छा चलिए ठीक है ठीक है सर चलिए ठीक है सर अभी तो हम जोह रहे हैं आपका एंबुलेंस नहीं पहुँचा है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हूं हूं